ہلو ہاں لذیذ پزا سے بات کر رے ہیں جی میں طاہر بول رہا ہوں یار بھائی میں نے آپ کو ایک لارج پزا اور فنگر چپس کا آڈر دیا تھا ابھی مجھ کو میرا پارسل ملا مگر بھائی اس میں پزا میڈیم سائز کا آ گیا ہے براہ کرم آپ ڈیلیوری بوائے سے بات کر کے بات کریں شاید اس سے آڈر اکسچینج ہو گیا ہوگا اگر چینج نہیں ہوا ہوگا تو آپ اوپر کا پیسہ مجھے میرے نمبر پر واپس پے کر دیں گے ٹھیک ہے آپ بات ڈیلیوری پرسن سے بات کر لیں میں آپ کے فون کے انتظار میں رہوں گا ٹھیک ہے شکریہ